सरकारों को खेलों को बढ़ावा देने के लिए और भी पैसा ख़र्च करना चाहिए और अधिक फंड उपलब्ध कराने चाहिए जिस तरीक़े से हम नैशनल लेवल पर इस्पोर्ट्स को अहमियत देते हैं हमें उसी प्रकार से इस्टेट लेवल और डिस्टिक लेवल के खेलों पर भी फ़ंडों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जब हम निचले स्तर पर अधिक फ़ंड उपलब्ध कराएंगे तो नए नए प्लेयरों को मौक़ा मिलेगा तथा जो खेलों पर कम ध्यान दिया गया है जैसे कि फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी इन्हें भी आगे बढ़ कर अब प्रदर्शन करने का मौक़ा मिलेगा जब हम निचले स्तरों पर अधिक से अधिक फ़ंड और पैसों का ख़र्च करेंगे तो नए तरीक़े के मैदानों को बनाया जा सकेंगा जिससे लोगों की दिलचस्पी एवं उत्साह और भी बढ़ेंगा जिससे कि नए युवा खिलाड़यों को प्राेत्साहन मिलेगा ताकि वे अपना पूरा योगदान दे सकें खेल के प्रति और हमारे देश को गौरव प्राप्त कर सके भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है इसी वजह से दूसरे खेलों पर ना के परंत ना के बराबर ध्यान दिया जाता है इस लिए हमें अधिक खेलों पर भी अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए जैसे कि खो खो बैडमिंटन क्रिकेट फ़ुटबॉल हॉकी हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है परंतु हम उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं इस लिए हमें उसमें अधिक से अधिक फ़ंड एवं अलग प्रकार की असोसिएशन का गठन करना चाहिए जिससे कि हम यह ध्यान दे सकें कि उन्हें किस तरह की आवश्यकताओं की ज़रूरत है एवं हम किस तरीक़े से खिलाड़ियों को नई नई फ़ैसिलिटीज़ उपलब्ध करा सकते हे एवं उन्हें और तरीक़े से प्रोत्साहित कर के इन खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है